ہندوستان میں مختلف علاقائی زبانوں میں نیوز چینلز موجود ہیں جو مختلف ریاستوں اور علاقوں میں لوگوں کو خبریں فراہم کرتے ہیں ان چینلز کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی مادری زبان میں خبریں دیکھ سکیں تاکہ وہ بہتر طور پر خبروں کو سمجھ سکیں اور ان کے ساتھ بہتر تعلق قائم کر سکیں مثال کے طور پر تامل ناڈو میں تامل زبان کے چینلز جیسے سن نیوز اور پوتھیا تھیری مقبول ہیں جبکہ مغربی بنگال میں بنگالی زبان کے چینلز جیسے اے بی پی آنندا اور زی چوبیس گھنٹے دیکھے جاتے ہیں اسی طرح تیلگو ملیالم مراٹھی پنجابی گجراتی اور اور دیگر علاقائی زبانوں میں بھی کئی نیوز چینلز موجود ہیں جہاں تک لوگوں کی ترجیحات کا تعلق ہے یہ علاقے اور نسل کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں زیادہ تر لوگ اپنے علاقے کی زبان میں خبریں دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی مادری زبان میں خبریں سننا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے علاقائی زبان میں خبریں دیکھنے سے مقامی مسائل اور ثقافتی موضوعات پر بھی بہتر تفہیم حاصل ہوتی ہے تاہم بڑے شہروں اور تعلیمی پس منظر والے افراد میں ہندی اور انگریزی خبریں بھی مقبول ہیں ہندی نیوز چینل جیسے آج تک انڈیا ٹی وی اور زی نیوز پورے شمالی ہندوستان میں مقبول ہیں جبکہ انگریزی نیوز چینلز جیسے این ڈی ٹی وی ٹائیمز ناؤ اور سی این این نیوز اٹھارہ بارہ شہروں میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں خاص طور پر ایسے ناظرین میں جو انگریزی میں خبریں سمجھنے کو ترجیح دیتے ہیں مجموعی طور پر لوگوں کی ترجیح ان کی زبان کی مہارت تعلیمی پس منظر اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ اپنی مادری زبان یا ہندی میں خبریں دیکھتے ہیں جبکہ شہری علاقوں میں ہندی اور انگریزی خبریں بھی مقبول ہیں